बार्देज जिल्ल्यांत मुखेल पीक येवपी म्हळ्यार पावसांत भात जेन्ना पावस सुरू जाता जून म्हयन्यांत तेन्ना अर्दो सो जून जालो काय ना नांगरप सुरू जाता मागीर तें भात लावप जाता आनी मागीर ऑक्टोबरांत बी तें भात जालें कांय ना तें कापप ताचे अतिरिक्त बार्देजांत लायतात म्हणटात त्यो मिरसांगो मिरसांगो बी लावप जाता डिसेंबरांत जेनवरींत मागीर बिंडा जातात मागीर बिंडाची सोलां जातात मागीर आमटाण अशीं पिकां काडटात आमी बार्देजांत